जॾहिं मां नंढी हुअसि तॾहिं मां गणपतिअ जी मूर्ती मिटीअ मां ठाही हुई ऐं उन खे रंगु रूप ॾेई सजायो हुओ ऐं उहा पोइ घर में स्थापित कई पै उन जी पूॼा आरिती कई हुई ऐं ॾाढो मज़ो आहियो हुओ